हेलौ आदा आं नोेंथांनि रेस्टुरेन्टनिफ्रािय चावमिन अर्डार खालामदोंमोन आं दा न'खराव एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय आं गुबुन जायगायाव थांनांगौ जाबाय बेनि थाखायनो नोंथांनि अर्डारखौ आङो दिनै लाखिथ'नो हानाय नङा नोंथाङा अन्नानै बे अर्डारखौ केनसेल खालाम इयुन समाव आङो अर्डार खालामफिन्नोसै नांगौ जायोब्ला अन्नानै नोंथाङा बेखौ केनसेल खालामदो